जोंनि ओनसोलफोराव फालिजानाय बोथोरारि फोरबोफोरा जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बैसागु दिना बैसागुनि बोसोर गोदाननि बोसोर गोदाननि नामै जों पुजा होनाय जायो बिदिनो बोसोर गोदानल' नङा बिदिनो ओंखाम गरलैफोराव माइ गायनानै ओंखाम गोरलै जानाय समावबो जों ओंखाम गोरलैनि नामै पुजा होनाय जायो पुजा होनाय जायो बिदिनो रायजोआवबो रायजोआवबो पुजा होनाय जायो ज'यैनो बिदिनो फालिजानाय बोथोरफोरावबो जों गासिबो गासिबो फोरबोफोरखौनो फालिनाय जायो जेरै दुर्गा पुजा होन कालि पुजा होन जों गासिबो फोरबोखौनो फालियो लोख्खि पुजा होन बेफोरखौ फालिजोबो जों थांनानै थांनानै बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ लानानै पुजा हैनाय जायो जों गासिबो रोखोमनि फोरबो फोरबो फालिनाय जायो जों फोरबोफोर फालिबासो जों मोजां मोजाङै साननाय हनायफोरा जाफुंनायबो जानो हागौ एबा मोनफुंनोबो हागौ बेफोरनि अनगायैबो जों न'आवबो पुजा होनाय जायो बिदिनो एखनब्ला बिस्थिबार होन रबिबार होन एकादशि अमावैशानि पुजा होनाय जायो बिदिनो बाथौ धोरोमनि फोरबोआ पुजा होनाय जायो मेल्ला बिदिनो फोरबो थायो बाथौ धोरोम ब्रह्म सोरबा बिदिनो